हाँ हिंदी भाषा में बहुत सारे मुहावरे एवम कहावतें होती हैं जैसे मुहावरे की बात करें तो अंधे की लाठी मतलब एक मात्र सहारा ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना आँख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना और कहावतें की बात करें तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब किसी विषय का ज्ञान न होने पर भी उस पर राय देना आ बैल मुझे मार मतलब मुसीबत को ख़ुद बुलावा देना